नमस्कार सर मैं वह मैं ब बुक के लिए हमने फोन किया हुआ है कि हम वह तैयारी कर रहे हैं ना तो हमें लाइब्रेरी में आपके कौन कौन सी बुक मिल जाएगी हम जाकर वही यू पी एस सी की तैयारी कर रहे हैं यू पी एस सी की तैयारी कर रहे हैं तो हमें वही उसकी बुक चाहिए थी जोकि हम लोग उतने हैं जैसे कि पढ़ते हैं पढ़ने के बाद खाना खाते हैं अब ऐसे ही किताब मिल जाएगी तो ज़्यादा हेल्प हो जाएगी हमारी आपकी बुक अच्छा तो क्या वह मतलब आपकी टाइमिंग क्या रहती है लाइब्रेरी की तो मतलब बीच बीच में गैप रहता है तो वे वह मतलब पूरा आप किताबें बुक बेचते भी हैं मतलब सेल भी करते हैं और मतलब आपको वहाँ लऐब्री में जोइने भी कर सकते है वह मतलब आपके वहाँ बुक ले भी सकते हैं लोग जिनको लेना हो जोइन भी कर सकते हैं वहाँ पर मतलब पढ़ भी सकते है हाँ यहीं रहता है मतलब क्या है हमें थोड़ा प वह हम तैयारी कर रहे है ना यू पी एस सी की हमें पढ़ने में थोड़ा प्रॉबलम हो रही थी इसीलिए हमने कहा आपसे पता करते हैं हाँ वह बुक जो जो हमें बुक चाहिए होगी वह मिल भी जाएंगी बस इसी कि चाहिए थी अभी तो अभी तो इसी कि चाहिए बाद में आप का कॉन्टेक्ट हो ही गया हमसे बाद में अगर और बाद में जो मुझे चाहिए होंगे आपसे बताएंगे तो आप दिला दीजिएगा हाँ तो ऐसा करिएगा आप हम कल से जॉइन करते हैं ठीक है मॉर्निंग में कहे ना हम मॉर्निंग में आएंगे आठ बजे ठीक रहेगा और और जो कुछ हम लोग दूसरों को बता देंगे कि आपके वहाँ आइए ऐसी ऐसी लाइब्रेरी है एक ठीक रहेगा पढ़ने में जो कुछ जो कुछ चाहिए होगा हमें आपको बताएंगे तो आप तो वह बुकें हमें मंगा दीजिएगा ठीक है वही हमने कहा आपसे आपको बता दें

ठीक है फिर नमस्कार